डांस में बि घणेई तरीक़े जा डांस थींदा आहिनि सोलो डांस ग्रूप डांस कपल डांस सोलो डांस अगरि माण्हू करे थो त उहो सिंगल थो करे ग्रूप डांस करे थो त हू पंहिंजा ग्रूप ठाहे छह जो ॿारहं जो वीह जो करे सघे थो कपल डांस छोकिरो छोकिरी ख़ुदि सां गॾु कपल ज़ाल मुड़ुस भाउ भेण कपल ठाहे करे कपल डांस करे सघनि था सोलो डांस जेको सिंगल आहे हुन में ॾुखियाई त कोन्हे पर इंसान पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजा स्टाप स्टैप करे सघे थो रही ॻाल्हि ग्रूप डांस जी जेको हिक जो साथ सभु ॼणा मिली कंदा आहियूं त ॾाढियूं वॾियूं भावनाऊं खे बढ़ावो ॾेई सघूं था मन जी शांती बि थिए कंहिं लक्ष खे बि प्राप्त करे सघूं था गॾु मिलंदासीं उथंदासीं विहंदासीं ॻालाईंदासीं हुन हुन जी ॻाल्हि ॿुधी हुन हुन जी ॻाल्हि ॿुधी हुन जी ॻा हि ॿुधी हिक ॿिए जे राय मशवरे ते हली करे असां मिली करे डांस सिखी सघूं था ग्रूप डांस में असांखे ॾाढो आनंद बि ईंदो आहे मिली करे अगरि साम्हूं वारो नथो समझी सघे त हुन खे वेही सम्झाए सघूं था ऐं कंहिं देशपूर्वक गानो भक्ति वारो गानो मिली करे असां पर्फोमेंस करे सघूं ता गाने जा घणेई अहिड़ा गाना खणी सघूं था जंहिंमें असां ग्रूप सां गॾु मिली करे डांस करे सघूं था ऐं गॾ में हिक ॿिए जी सुञाणप बि थी वेंदी ई माण्हू हितां आहियो आहे ई माण्हू हुतां आयो आहे ॻाल्हाइण ॿोलाइण वधंदो माइटनि सां मिलंदासीं मिलाराईंदासीं ऐं साम्हूं वारे खे अलॻि अलॻि स्टैप्स ईंदा त हुन जा कवर करे सघूं था चएबो आहे ज्ञान जेतिरो मिले वठिजे ऐं ज्ञान जेतिरो बाटे सघूं बाटजे त ग्रूप डांस में बि इहे ई आहे सोलो डांस में पाण सिंगल ई करे सघूं था सभु ॾेखारे सघूं था ऐं सभु घरवारनि खां ई पुछी सघूं था की अॻियां असांखे छा करिणो आहे बाक़ी ग्रूप डांस में नथो अचे त पंहिंजे ग्रूप वारे खां मां पुछी सघां थी ई स्टैप मूंखे नथो अचे हिन लाइ मूंखे छा करिणो पवंदो कपल डांस में कपल हिक ॿिए सां गॾ ई कंदा त वधीक मज़ो आहे ग्रूप डांस में पर असां ग्रूप डांस गॾो गॾु करे इंजॉएमेंट करे असां सभु कुझु ग्रूप डांस सां गॾु करे सघूं था हा ऐं हिकु ॿ गाने करे हिकिड़ी लक्षय मज़बूत करे की असांखे देश खे दुनिया खे शहर खे ई ॾेखारिणो आहे की असां सभु मिली करे देश भक्ति जो ई गानो प्रस्तुत कयो आहे या सिंधी लाॾो प्रस्तुत कयो आहे छा था कयूं त हू हिकु हिकु हिकु हिकु करे इंसान पंहिंजी प्रस्तुती ॾेई सघे थो स्टेज ते सोलो डांस में ऑडीअंस सभु हिक ॼणे खे ॾिसंदी ग्रूप डांस में ऑडीअंस वीह ॼणनि जा पंद्रहनि ॼणनि जा सभीनि जा उहे कलाकारनि जा प्रोग्राम ॾिसी सघे थी की को इंसान कीअं थो करे को इंसान कीअं थो करे सभीनि जो नचिणी टुपिणी उथिणी विहणी ॻाल्हाइणी ॿोलाइणी एक्शन रीएक्शन सभीनि जा अलॻि अलॻि थींदा आहिनि ग्रूप डांस में ऑडीअंस बि ॾाढी ख़ुशि थींदी आहे डाढा फ़ाइदा आहिनि ग्रूप डांस में ऐं असां पंहिंजी भावना खे बि ग्रूप डांस में बढ़ावो ॾेई सघूं था